हैलो जय झूलेलाल तव्हां पेमेंट गेटवे जे हितां था ॻाल्हायो मुंहिंजी हिकु शिकाइतु ऐं दरख्वास्तु आहे त मां हिकु ऑडर जी पेमेंट कई हुई उन ऑडर में मां पनीर जी भाॼी ऐं दालि मखनी घुराई हुई मुंहिजो ऑडर नंबर चारि सौ अठ हुओ मां उन ऑडर जी पेमेंट कई हुई उहा पेमेंट सफल न थी आहे तव्हां सां दरख्वास्तु आहे त तव्हां चेक करे ॿुधायो त उहा पेमेंट छाजे करे अटकी पई आहे तव्हां जी ॾाढी महिरबानी जय झूलेलाल